हेल'

माइयाथ' अनेक माइ दङ' नोंबा बबे माइखौ नांगौ

रनजितआथ' दा एक हाजारसिम सोलिगासिनो दङ'

मारै मारै औ अ

अखाखौलाय बोरैथो सिजानो हानो

ओमफ्राय बे रनजितखौल' मार औ दे दे दे दे होमब्लाथ' माखासे माखासे थानाय जासिगोन दे जागोन बे